ہائے سویگی آپ آن لائن سروس دیتے ہو مجھے آپ کی سروس بہت پسند ہے اسی لیے میں نے اپنے گھر پر فرینڈز کی پارٹی رکھی ہے تو مجھے بہت سارے آئیٹمس آڈر کرنا تھے بٹ مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ کوپن چاہیے اسی لیے میں آپ سے رکویشٹ کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا کیا میرا آئیٹمس ہے آپ کے مینیو میں ہے کہ چائینیز پلاؤ اور پزہ برگر وغیرہ اسٹارٹر میں مجھے کرسپی چاہیے مین ڈش میں چکن کڑھائی لیں اور یہ سویسٹس میں بھی کوئی آئیٹمس ملے گا اس کے لیے مجھے آپ کو رکویسٹ بھیجنا تھی ڈسکاؤنٹ کی پروموٹ کے لیے پوچھنا تھا پلیز ہیلپ می